دلی بھارت کی راجدھانی ایک ایسا شہر ہے جہاں اہم ثقافتی اور سماجی روایت نسل در نسل منتقل منتقل ہوتی رہی ہے یہاں کچھ اہم سماجی اور ثقافتی روایات ہیں جو دلی کی در نسل در نسل در نسل کے لیے ضروری اور منتقل ہوتی رہی ہیں پہلا مغلیہ ثقافت دلی مغلیہ سلطنت کا ایک اہم مرکز رہا ہے اور اس کے اندر مغلیہ ثقافت کی بہت اہمیت رہی ہے شہر میں مغلیہ بنیادی تہذیب اور صنعت و تجارت کے مرا مراکز موجود ہیں جو آج بھی مختلف مقامات پر نظر آتے ہیں دوسرا اردو ادب اور زبان دلی اردو ادب اور زبان کا ایک اہم مرکز ہے یہاں پر اردو کی ثقافت اور ادبی رنگت نسل در نسل سے منتقل ہوتی رہی ہے دلی میں شاعری افسانے ادبی تقریروں اور مختلف ادبی مراکز میں جو ادب کی زمین کا حصہ ہے تیسرا صوفیہ اور درگاہ دلی صوفی ثقافت کا کا بھی ایک اہم مرکز ہے شہر میں کئی مشہور صوفی درگاہیں جیسے کہ نظام الدین درگاہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیاب کاکی درگاہ اور دیگر جو صوفی ثقافت اور تصوف کی ورثہ کو جاری رکھ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں چوتھا استعماری تراس دلی برطانوی راج کے دور میں ایک اہم مرکز بنا اور اس دور کے مختلف اثرات شہر میں آج بھی موجود ہیں استعماری ادارے اور اینگلو انڈین ثکقفت دلی کی سماجی اور روایتی موصول پر اثرانداز ہوتی ہی رہی ہے ان ثقافتی اور سماجی روایات نے دلی کو ایک اہم مرکز بنایا ہے جہاں تاریخ ثقافت اور سماجی تبدیلیوں کا اثر آج بھی دکھائی دیکھا جا سکتا ہے